ओना तऽ हमरा सबके गाँवमे ही प्लस टू तकके शिक्षा अछि लेकिन दोसर शहर जब जयबाके बात तऽ व्यक्ति अपन सवारीसँ भी जाइ छथि सङ्गे इसकुल सब अपन अपन गाड़ी रखने छथि आओर गाड़ीके शुल्क छै शुल्क दियौ आओर जाउ इहो व्यवस्था अछि सङ्गे जहाँ तक नियमित बस तऽ अछि गुणवत्तावला शिक्षाके जे बात करै छी प्राथमिक स्तरपर तऽ अहिमे सरकारके बहुत पैघ दोष छै अंग्रेज चलि गेलाह लेकिन मैकाले शिक्षा पद्धति आइ तक नहि गेल जावैत तक ई मैकाले शिक्षा पद्धति रहत तावत तक सम्पूर्ण भारतके जे शिक्षा ओ शिक्षा दोषपूर्ण रहत आओर हमर जे संस्कृति मातृदेवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव राष्ट्रके प्रति जे भक्ति हेबाक चाही या हमर जे वैदिक आओर पौराणिक शिक्षामे जे ब्रह्माण्ड स्तरके जे शिक्षा ओकर आभाव रहत हम एखनो शिक्षाके क्षेत्रमे अंग्रेजके गुलाम छी एहिके लेल चिन्ता सबकेँ करबाक चाही आओर सरकारपर दबाव देब